औ जोंनि हारिमुनि सिनायथि होनाय माखासे कला आरो क्राफ्ट सिनि रोखोमफोर दं जेरै हिन्जावफोरनि थाखाय दखना आरो हौवाफोरनि थाखाय गामसा आर'नाइ मानोना जोंनि बर'नि सिनायथियानो जादों गामसा आर'नाइ आरो दखना हिन्जावफोरा दखना गाननानै जोंनि बर' हारिखौ जौगा होयो आरो जोंनि बर' हारिखौ सिनायथि होयो जोंनि बर' हारिनि दखनाफोरनि गोबां रोखोमनि आगर नुनो मोनो फारौ मेगन दाउथु गद' बैग्रि बिबार बायदि बायदि रोखोमनि हाजो आगर बेफोर बायदिफोरखौ एरखांनाय जायो जोंनि बर'नि सिफोरा जोबोद समायना रमायना नायनो मोजां नुयो आरो बेफोरखौ गानब्ला जोंखौ बयखौबो मोजां नुयो आरो जोंनि सिनायथियानो जादों बर'नि सिनायथियानो जादों दखना आरो हौवाफोरा लानाय आर'नाइ बायदिफोराबो गोबां रोखोम रोखोम आगर हाजो आगर फारौ मेगन दाउथु गद' थाइगिर बिबार बायदि बायदि आगर एरखांनाय जायो बेफोरखौ जों बांसिनै आलासि गिदिर गिदिर आलासिफोरनोबो जों बेखौ बरायनायाव बाहायनाय जायो आरो जों बेखौ बायदिसिना फोरबो फालिथायफोरावबो खर'आव लानाय जायो आरो बेफोरखौ लानायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखौ दिन्थिनो हायो